खेल त जामु आहिनि जीअं किरकेट आहे बैटमिंटन आहे कबडी आहे यां ॿिया बि जामु खेल आहिनि पर हाणे अॼुकल्ह त खेलनि में बि सटा था हलनि पिया जीअं वर्ल्डकप थो हले पियो उनते बि सटा लॻा हुआ या माण्हुनि खे हाणे ॼणु सटनि में इंटरेस्ट थी वियो आहे भई जल्दी कमायूं फास्ट कमायूं पर आहिनि त इहे इनल इनेड न करणु खपनि पर सरकार उन्हनि जे लाइ जामु कुझु करे रही आहे पर घणा ई माण्हू आहिनि जेके उन्हनि खे इनलिगल माना उन्हनि खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि जंहिं महिल उन्हनि में सटनि में उहे हाराए था वञनि त मायूसु था थी वञनि आत्महत्या था कनि पिया इहे बि ॾाढा केस पोइ वधी विया आहिनि इन करे थी सघे त इन्हनि ते बंदिश आणणु खपे इनलिगल बि हिननि खे सपोर्ट न करणु खपे सरकार इनमें तमामु घणी कोशिशि करे रही आहे भई इन्हनि खे बंदि कयूं थोरो पंहिंजे माण्हुनि खे बि सपोर्ट करणु खपे ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि खां ॿाहिरि अचणु खपे सरकार सां असांखे साथ ॾियणु खपे सरकार जो बि पुलिस खे बि साथ ॾियणु खपे ऐं थी सघे त अहिड़नि माण्हुनि खे जेके नथा मञनि उन्हनि ते छापो विझी करे उन्हनि खे गिरफ्तार करणु खपे ऐं असां अगरि शहर जा वासी गॾिजी करे सरकार खे सपोर्ट कंदासीं त अॻियां हली इहे सटेबाज़नि ते असां जीत बि हासिलु करे था सघूं न त इन मां त नुक़सान ई आहिनि तमामु घणा नुक़सान इन करे सटेबाज़ीअ खां त परे ई रहणु खपे